नमस्ते नमस्ते बोलू की समस्या भेल की परेशानी भेल

आ आबू हमरा पास देखाबै लऽ देखबै की समस्या छै आबू ने तब हम देखि लेबै

दालि रोटी फल सब खाउ खाउ दालि रोटी खाउ चावल नहि खाउ चावल खयबै तऽ एहिसे सुस्तीपन एतै तऽ अहाँ आबु ने तभियो ने हम देखबै देखबै तभियो ने बतेबै पाँच हजार लागतै

अहाँ एबै देबै ने देखबै अहाँके तब

हँ जे देखबै शरीरमे की होइ छै

सब किछु भए जेतै

ठीक छै ठीक छै ठीक छै आबू ने सब लिख देब आबू

नमस्ते